हेल' ओइ दाहाय थियाटार नायनो थांगोन ना थाङा ओं जोंहा गासिबो थांनांदों ओंखारदो नोंस्राबो गासिबो फिरपिलि हमनोसै बैसानि नागानि फिरपिलिखो टिकेटआ लाथ'वाखै नै दा ओंखाम जाखांनानैसो लायनो थांनोनो सानजौफुनि ओंखाम जाखांनानै अह दे होगोन ओमफ्राय ओं गामिनि मानसि थालायनाय नालाय नायनो गोसो जाथारदों थियाटाराव गामिनि मानसि ना ओं जों गासिबो नोंसाबो ओंखारदो गासिबो जाहाबो ज' थांनोसै थांनो ओंखारसोदों मानसिफोरा ओं मानसिफ्रा थांनो ओंखारसोदों मानसिफोरा थांनो ओंखारसोदों गामिनिफोरा बेखायनो मोजांथारनो दिनै दिनैनियानो साबसिननो दिनैनिया नाटकआ साबसिननो ओं ओंखायन्थ' ओं मोजांथार होननानै मानसिफ्रा थांनो ओंखारदों दा मोजां फार्स्टनिखोसो मोनगोनना मोनाथाय सिगांनिखो थांग्रोथोसै र' नाबारै ओंखाम जाखांनानै गामिनि मानसि थालायनाय नालाय गोसो जाथारदों नाहैनो दा आमफ्राय इसाबो न' खाथिनिफ्रा ओंखाराखै नोंसिनि खाथिनिया